السّلام علیکم کیا آپ ویجیٹیبل شاپ سے بات کر رہی ہیں بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آپ کی شاپ سے کچھ سبزیاں چاہئیں آپ کی یہاں کون کون سی سبزیاں مل جائیں گی اِس وقت مجھے ویسے تو صرف ابھی گاجر آلو ٹماٹر اور اِس کے علاوہ اگر مجھے گوبھی ہری مٹر یہ سبزیاں مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ ساری سبزیاں ایک کلو پیک کرواکے بھجوا سکتی ہیں جی بہت شُکریہ آپ کا ہمیں گاجر چاہیے ایک کلو آلو چاہیے ایک کلو ٹماٹر بھی ایک کلو گوبھی بھی ایک کلو اور ہری مٹر بھی ایک کلو سبھی میری پانچوں سبزیاں مجھے ایک ایک کلو چاہئیں اچھا آپ مجھے اِس کے پیسے بتادیں کتنے پیسے ہوئے یہ تو بہت زیادہ ہیں چلیں بہت بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے چار سو روپیے کرے تو آپ پلیز اِس کو پیک کروا کے ہمارے گھر بھجوا سکتی ہیں اچھا آپ نہیں آپ پلیز آپ ہمیں خود بھجوا دیجیے اچھا یہ اور بتا دیجیے کہ یہ ساری سبزیاں مجھے فریش ہی ملیں گی چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ یہ سب فریش ہے تو آپ پلیز جلد سے جلد ہمارے گھر تک اِس کو پہنچوا دیں ٹھیک ہے ہم اپنی سب جی جی بالکل ہم اپنی سبزیوں کا انتظار کر رہے ہیں آپ پلیز ایک گھنٹے کے اندر اندر اِس کو بھجوا دیجیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ